अगर मुझे हमारे यहाँ की किसी हमारे यहाँ की कला का प्रदर्शन करने का किसी अन्य देश में प्रदर्शन का मौका मिलता है तो मैं हमारे यहाँ की कुम्हारों द्वारा बनाए जाने वाले वाली मोतियों एवं मिट्टी की मोतियों एवं मिट्टी के बाटनो कलशों और मिट्टी के दीपकों को को प्रदर्शित करना चाहूँगा जिससे हमारे यहाँ के बाहर के विदेश के लोगों को भी पता चले के भारत के राजस्थान के करौली ज़िले में इस प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं या इस ऐसे सुन्दर सुन्दर दीपक बनाए जाते हैं जो हमारे संस्कृति को दर्शाते हैं जो हमारे यहाँ कि कलाओं और अधिक आगे तक ले जाने में मदद करेंगे जिससे हमारे देश का नाम रोशन होगा और हमारे देश के नाम के साथ साथ आसपास की सारी विदेशों में भी हमारे देश का हमारे राज्य का हमारे ज़िले का नाम रोशन होगा और लोगों को हमारे यहाँ की संस्कृति को पहचानने का भी मौका मिलेगा